आङो आंनि बाइकखौहाय जोबोरैनो जोथोन लायो मानोना आङो बे बाइकखौ आंनि खस्थ' खालामनानै मोन्नाय थाइसे थाइनै बुखुमनानै दोनथुमनानै बायनाय बाइक बेनि थाखायनो आङो आंनि बाइकखौ जोबोर अनो बेखायनो आङो बेखौ जोबोर जोथोनै सालायो अनसोगारो बेबायदिनो आङो आंनि बे बाइकजों गोजां लामा थांनोब्ला आङो बांद्राय स्पिडबो नङा बांद्राय स्ल'बो नङा समानै आरामै सालायो लासै लासै लामाफोराव अबेयावबा माबा मोनसे जाब्रबथाइ जागोन नामा होन्नानै बेफोरखौ सान्नानै आङो जोबोर आराम स्ल'यै सालायो सोरजोंबाफोर महाबाफोर सौग्रावगोन नामा सान्नानै आङो बिराथ जोथोनै सालायो मानोना लामा ससेयाव बाइकफ्रा गाज्रि जायोब्ला सो एबा सोरजोंबा जाब्रबथाइफोर जायोब्ला आंनिबो खहा आरो बिनिबो खहा बिनि थाखायनो आङो बाइकखौ अन्नायजों लोगोसे आंनि जिउखौबो अनो बेखायनो आङो बाइकखौ अन्नानै बिराथ मोजाङै सालायो आरो जुदि आङो गोजान लामा थांनानै फैयोब्ला जोबोद मेङो मानोना गारि सालायोब्ला नोङो जिरायनानै सालायदोंब्लाबो नोंनि माइनआ बा आंनि माइनआ दलरै थाया ओरै ओरै नायलाय ओरै नायलाय दलरै आरो आखाया गारि सालायनायावबो जोबोर रुयो बेखायनो गोलाव सालायोब्ला आङो मेंसोगारो अब्लाबो आङो आंनि बाइकखौ अन्नायनि थाखायनो बिराथ अनसि अनसि सालायनानैहाय फैनाय जायो